بہار بہار ایک ایسا اسٹیٹ ہے انڈیا کا جو کہ پہلے بہت ہی ویک تھا یعنی کمزور تھا ہر کسی میں مگر اب ایسا نہیں رہا اب اب اس لیے ایسا نہیں رہا کہ بہار کے اندر بہت ہی بڑا بڑا فیکٹری بیٹھ رہا بہت ہی یعنی کہ ہر ایک کمپنی چاہ رہا ہے جیسے کہ لکوڈ کمپنی آج چاہ رہا ہے کہ بہار میں پانی کی سنکھیا بہت زیادہ ہے کوچی چھیتر میں اس لیے سوچ رہا ہے کہ یہاں کمپنی بیٹھا لیں لکوڈ کمپنی اور اکثر آپ دیکھیے گا آئی ایس آئی پی ایس آئی ایس آئی پی ایس جو ہے زیادہ تر بہار کے ملیں گے آپ بہار میں کچھ ملے کہ نہیں ملے آئی ایس آئی پی ایس آپ کو ضرور ملے گا بہار کے نائنٹی پرزینٹ لڑکے کا چوائس رہتا ہے کہ آئی ایس آئی پی ایس بنے اس لیے بہار اب ویک نہیں ہے بہار جو ہے بہت ہی اپنے آپ میں اونچائی چھولیا آنے والے ٹائم میں ہر ایک راجیہ کو ٹکر دے سکتے ہیں بہار انڈیا کا ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو آنے والے ٹائم میں اپنے آپ میں خود بہ خود اونچائی چھوئیں گے